हमारे यहाँ सभी प्रकार के पक्षी होता है जो सबसे पहले बोगला जो जे होता है कलर का वो भी हमको देखने में अच्छा लगता है कोयल जो होता है जो बोलता है कोयल अपना भाषा में वो भी हमको चहक चहक के बोलता है तो हम को अच्छा लगता है सुनने में तो हमको कोयल भी बहुत पसंद है और बोगला भी वाइट कलर के हैं ना बोलता है पक्षी आता है तो हमको बहुत पसंद है पक्षी

आता है चहक चहक के बोलता है घूमता फिरता है हमको देखने में बहुत अच्छा पसंद लगता है जो हम देखे पक्षी कोयल भी देखते हैं कोयल बोलता है अपना भाषा में कोयली की तरह हमको भी सुनने में बहुत पसंद लगता है कोयल भी पसंद है हमको बोगला भी पसंद है वाइट कलर का है देखने भी सुंदर लगता हमको बहुत मनपसंद और खुश होता है मन जो हम देखें कोयल को भी और बोगला को देखें तो भी बहुत मनपसंद आता है जो हम खुशी से देख लिए और अच्छा लगता है भी देखने में